हैलो मैम मैं गोल्डन ड्रीम्स ड्रीम्स स्कूल से बोल रही हूँ मैम आपके बच्चे का नाम आर्यन ही है ना मैम उसकी तबियत तो पहले से ही खराब थी या फिर अभी मैम उसको चक्कर से आ रहे थे अभी एक डेढ़ घंटा हो गया पानी वानी पिलाया था हमने बिठाया था उसको चक्कर आ रहे हैं तो आपको कॉल कर दिया है मैम आराम कम ही है लेकिन उसको बुखार भी आ रहा है ऐसे तो दी है मैम पर तबियत तो खराब है ना तो आप आ जाते उसको ले जाते वो तो है मैम लेकिन यहाँ भी तो कोई फ्री नहीं है सभी बिज़ी हैं कोई ले जाने को तैयार ही नहीं है डॉक्टर को दिखाने ऐसे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो आप आ जाते तो ठीक ही रहता ऐसे तो दिखा ले

वो तो दूर ही है मैम पर पर क्या आ जाते आप आपके हसबेंड को भेज दो फिर हाँ मैम ऐसे तो टेबलेट दे दी है उसको थोड़ा रिलीफ़ भी है पर और अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते तो ठीक रहता हाँ वो तो है पर अब कोई बिज़ी सब बिज़ी हैं फ्री नहीं है कोई क्या करें मैम चार बजे होती है मैम हाँ वो तो हमारी ज़िम्मेदारी है ऐसे तो दिखा दे दी थी उसको टेबलेट और ख्याल भी रखा है लेकिन अब ना थोड़ा तबियत खराब है और उसकी बुखार भी आ रहा है कम कम तो आप ले जाते और डॉक्टर को दिखा लेते तो ठीक रहता ना हाँ मैम आने की कोशिश करना जल्दी वैसे तो दिखा लिया और दिखा देंगे